नहि फैदाके बारेमे जैसेकी शौचालय नहि रहै शौचालय नहि रहै तऽ जाइत रहियै खेत खेत जाइ रहियै तऽ हर तरहसँ आदमी रहैत छै हर तरहसँ आदमी रहैत छै तऽ केओ ओनेसे हुलकी मारै रहै तऽ केओ ओनेसे हुलकी मारै रहै मरद आर मतलब बहुत परेशानी करै रहै परेशानी करै रहै बेटी जाइ रहै पुतहु जाइ रहै सब जाइ रहै खेतमे मेघो पड़ैत रहै तऽ कादो किचड़ ओहो सबमे जाइ रहियै रऽ खेत खेत जाइ रहियै तऽ ओनेसे की होइ रहियै तीतल भींगल भरि देह कादो लगल पानीमे बैठै रहियै तब करि कऽ आबै रहियै तऽ ओकरा फेर नहबैत धोऐ रहियै सबचीज करै रहियै करए पड़ै रहै बेटी पुतहु सब जाइ रहियै तऽ केओ ओन्नेसे सबजी लगैने रहै केओ ने गहुँम मकै बुनने रहै घास बुनने रहै ओन्नेसे लोए लोए करै ओन्नेसे लोए लोए करै तऽ ई सबसे बहुत दिक्कत होइ रहै बिना शौचालयके तऽ शौचालय जब सरकार देलकै बनैलियै शौचालय बनैलियै तऽ केतना स्वास्थसे बेटी पुतहु अपनो रहैत छियै शौचालयमे रहैत छियै तऽ शौचालय बनैनाइ जरूरी रहैत छै शौचालय बनाइ लै छियै तऽ कितना सुख होइ छै कितना बहुत अथी होइत छै जे राति बिराति भोर भिनसर अपना शौचालयमे अपना बैठै छियै बैठै छियै तऽ ओहिमे कोइ दिक्कत नहि ओहिमे कोइ कोइ दिक्कतके बात नहि रहैत छै अपना स्वस्थसँ बैठैत छियै शौचालयमे आ रहैत छियै आब जेना बेटाके बिआह कैलियै बेटाक बिआह करैत छियै केतना मेहनत केतना सौखसँ तऽ बेटाक बिआह करबै तऽ हमरा सासू पुतहु अइतै बढ़िआँसँ रहतै पुतहु हमर घरमे आब शौचालय जब नहि छै तऽ पुतहु जेतै बान्ह पर खेतपर तऽ केओ ओन्ने ढेला मारतै तऽ कोइ ओन्नेसे हँसतै चाहेँ गड़िए छोकराइ अइलै धक्के लगि गेलै तऽ ओ फैदा किछु भेलै नहि भेलै नहि भेलै तऽ इहए खातिर लए सरकार शौचालय दए रहलै हन शौचालय दए रहलै इहए खातिर लए अपना बनाइके अपना शौचालयमे रहतै अपनो सुख करबै बेटी पुतहु आनबै तऽ बिहान ओहो पुतहुओ रहतै आओर आगाँ बढ़ले जैतै अपनो कैलियै शौचालयमे सुख बेटी कयलकै तेकरबाद बेटाक शादी बिआह करबै तऽ ओ अइतै तऽ ओ पुतहु बैठतै तऽ ओ अपना जेतना परिबार छियै ओसब अपना परिबार ओहि शौचालयमे हमे सुख करते जैबै तेकरबाद ओकरा बेटाक पुतहु कऽ बालबच्चा होयतै पोता होयतै पोती होयतै नाति नात कुरू होयतै तऽ ओ नाती नतनी अइतै तऽ ओ कहतै भी हमरा नाना नानीके शौचालय बनल छै नाना नाना नानीके कोइ दिक्कत नहि छै पोता पोती होयतै फेर ओ कहतै जे हमरा मामा बाबा दादा दादीके बनल छै शौचालय तऽ हमर बालबच्चा सब सुरक्षित रहतै सब अच्छासे रहतै बालबच्चा हमर तऽ ई सब करना फैदाक बात छै